दैखरनिफ्राय जोंथ' दा खावनाङो बाल्थिं दिरुं होनानै बाल्थिंखौ सोहरबाय बाल्थिंनिफ्राय दैआ खावनाय जानानै बोखांबानो जायो आरो गोदोथ' कारेन्ट मोब्लिबफोरनि जेबो माबा गैयामोन सुबिदा गैयामोन दा जुगआ बोथोरा सोलायबाय दानि जुगावथ' मथर सटर लागायोसै दैखरानो होन दंखलआवनो होन दा न'आव ओरैनो सरासनस्रा जाबाय आरो खामानिफ्रा गोदोथ' बिरात खस्त'मोन दैखरानो गामि गेजेर गिदिर गामि गंसेयाव गंसेल' थायोमोन दैखरा बेखौनो ज' ज' गामिनि मानसिफोरा गासैबो माने बे दैखौ ज'यैनो लायोमोन आरो मोनसे जायगायाव खुरनानै दानाथ' न' न' थाजोब्बाय दैखरा दैखर होन दंखल होन दा गावबा गाव न'आवनो खुरना लाजोबसै मानो होनबा गोदोनि दिना गैला गोदो जेरै खस्त' मोनोमोन दा बिदि खस्त' गैला दाथ' नै

मथरखौ लाबोनानै बिदिनो पाइप आरिजों जइन होनानै कारेन्ट जइन होनानै मोब्लिब जइन होनानै दा आराम मथर बहायनाय जायो आरो बिदिनो जोंनियावथ' दा बारा दैआ खस्त' गैला ओरैहाय साहाथिंजाय हाजो खर'थिंजायथ' दासिमबो माने बिरात खस्त' दै लायनो दैखर खुरनो हाया सिङाव अन्थाइ दं अन्थाइ जायो बेनि थाखायनो खुरनो हाया दा दैमानिखौनो लोंनांगौ जायो हाजो गुदिफोरना दैमानि दैखौनो सरनानै लोंनांगौ जायो थिग बिदि आरो दा जोंनाथ' नै बिराद सुबिदा मोजां जाबाय जोंनिया गाव गावबा गाव न'आव दैखर दंखल खुरनानै लानो हाबाय सिंफ्रावबो गुरै हाया आरो खुरनो हाजोबो अन्थाइ सन्थाइ गैया बेबायदि आरो दा जोंनियाव बुंनो थाङोबाथ' माने दैखरनि दैखौ बोरै हानहरो होनोबा बाल्थिं खाबाय हानहरबाय बाराथ' गोलाव जाया बिनि खोथाया आरो मथरखौ पाइप जइन होनानै लागायनाय जायो बेफोरखौ रोङाब्ला गाव गाव न'आव रोङाब्ला मिस्ट्रि लिंहरनांगौ जायो प्लाम्बाराव मावग्राफोरखौ बिसोर लिंहरबानो बिसोरखौ लिंहरबानो फैबाय लागायलांबाय एसेसो खरसा हरबाय बेजोंनो कम्पिलट जायो आरो दा दैखरनि दै बोरै हानहरो होनोब्ला दैखराथ' जेनेबा ओरैनो मोना गोथौ जायो नालाय दिरुं खानांगौ आरो बाल्थिङाव ओमफ्राय बाल्थिङाव दिरुं खानानै दैखर सिङाव सोहरनानै दैखौ खावबोनाय जायो आरो थिखोबोनाय जायो दिनै दानि जुगावथ' आरो बारा दैखरानो गैबावला गासैबो टिपखल जाजोब्बाय दंखल साबानो गनाय आरो बेनि सायाव मटर होबावनांगौ जायो मटर होबावो माने सुबिदानिफ्राय सुबिदा जाबाय आरो आजिकालि जुगा गोदोनि जुग गैला नालाय दा बिराद मोजांसै दैखरनि दै दंखल गाव गावनि न'आवनो थाजोबनानै लाय लथर सुस्रां लोबस्रां हायो आरो गोसो बायदि बाहायनो मोनो दा दैनि अभाबआनो गैला आरो दा दैनि बेबायदि आरो ओमफ्राय मटरखौ जोङो बाजाराव बायो बेबो अनेक रोखोमनि दं मटरा सोरबा हाफ किल' दं आरो एक किल' होनलायनाय दं हाफ किल' आरो एक किल' फाराग दं आरो हाफ किल'आ दैफोरा खम गयो मटरा एक किल' बायोबा एसे स्रां स्रां बुर्जा गयो थाब थाब नांगौआव दैखौ जमा खालामनो हायो आरो एक किल' बायोब्ला दा एक किल'आव दामआ बांसिन लायो आरो आधा किल'आव दामआ एसे खम आधा किल'खौ बायोबा नोंहा फैसानि सायाव जायफोरा फैसा एसे खमब्ला आधा किल' बायबाय आरो जायहा फैसा दंजायो बिहा खेबसेनो एक किल'खौ बायबाय बिदिनो लागायनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय माखासे बे माबा मटर लागायोब्ला माखासे खरसा थांबावो आरो पाइप फुइप बायनांगौ जायो एंगोल बायनांगौ जायो माने बेवहाय जइनआ एल थायो टि थायो बेबायदि जइन होनाङो आरो दा ओमफ्राय बिदिनो दानि मानसिफोरा दैखर आरो दंखलनिफ्राय दै हाबनायाव जेबो खस्त' होननाय बुस्तुआनो गैला आरो दा बिराद मोजाङैनो मोजां दै दै हाननो हायो गावबा गाव न'आव थाखानायखायनो गोसो बायदि नांगौनि बाराखौनो बाहायनो हायो आरो थिक बिदिनोसै